सुजीत बाबूके बीचमे तऽ देखने छिअनि हेलो हम हम बोलै छिए हम दोकानवाली छिए कलकतिआ हइ किसनभोग हइ बिज्जू अँए यइ अहाँके हँसी लागल जाउ अहाँके हँसी लागल जेहन रहतै तेहने ने बताएब अहाँके बतेलहुँ तऽ कलकतिआ हइ किसनभोग हइ मालदह हइ बिज्जू हइ कोन लेबै अँए ओ आम बड्ड महगा बिकै हइ हुँ ओ नहि रखने छिए अच्छा नहि लागै हइ खाइमे नहि ई लऽ कऽ नहि हइ मार्केटमे नहि उतरल रहै तऽ नहि आनलिए मालदह हइ एखन महगा हइके डेढ़ सओ रुपैआ किलो हइ

आएँ कच्चा आम हइ पकलो हइ कच्चा दै छिए बीस रुपैआ किलो अच्छा ठीक हइ बना लेब आएँ कँचका आम कहलहुँ से बीस रुपैआ किलो नहि एतेक सस्ता हम नहि बेचै छिए अँए यइ अहाँ पाँच अथी बीस रुपैआके पाँच किलो कहलिए हँ अहाँ बीस रुपैआके पाँच किलो इह आएँ अँए यइ दुसौँस तक पचासे ने भेलै हुँ ठीक हइ राखू